ہندوستانی آرٹ کے کچھ ایسے اسصلوب ہیں جو دھیرے دھیرے ناپید ہو رہے ہیں اور جنہیں محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے مدھبنی آرٹ یہ بہار کا ایک روایتی فن ہے جس میں پرکرتی دیوی دیوتاؤں اور لوگ کہانیوں کو دیواروں یا کاغذ پر سندر نقشوں کے ذریعے دکھایا جاتا ہے آج کے زمانے میں اس آرٹ کو سیکھنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں پت چتر یہ اڑیسہ اور بنگال کا ایک پرانا آرٹ فام ہے جو کپڑے یا پیٹرن پر بنایا جاتا ہے اس میں دھارمک کہانیاں اور دیوتاؤں کے درشیہ دکھائے جاتے ہیں نئی نسل میں اس میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے ورلی پینٹنگ یہ مہاراشٹر کے ورلی قبیلے کے صدیوں پرانا آرٹ ہے سفید رنگ سے مٹی کی دیواروں پر سیدھے اور گہرے مطلب رکھنے والے نقش بنائے جاتے ہیں شہری تہذیب کے بدلنے سے یہ کلا بھی کتم ہونے کے کنارے پر ہے کلم کاری یہ ہاتھ سے کپڑے پر بنایا جانے والا آرٹ ہے جو آندھر پردیش اور تلنگانہ سے تعلق رکھتا ہے آج کل مشین پرنٹنگ کے آنے سے اس ٹریڈیشنل آرٹ کا دم گھٹ گیا ہے منیچر پینٹنگ یہ بہت نفیس اور باریک پینٹنگ کا فن ہے اس میں راج گھرانوں اور دھارمک سینس کو بہت خوبصورتی سے دکھایا جاتا تھا اب یہ صرف کچھ ہی استادوں تک سیمت ہو کر رہ گیا ہے